شہریوں کے لیے بینکنگ کو آسان بنانے کے لیے بینک والوں کی ایک ذمہ داری بن گئی ہے شہریوں کے لیے بینکنگ کو آسان بنانے کے لیے بینک والوں نے بہت ساری ایسی ویب سائٹ ایجاد کیے ہیں مثال کے طور پہ فون پے گوگل پے پے ٹی ایم یا اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے آسانی تکنیک بنا دی گئی ہے جس کے ذریعے سے بہت آسانی کے ساتھ ایک دوسرے کے جس کی ذریعے بہت آسانی کے ساتھ کام ہو ہو جایا کرتے ہیں حالاں کہ سرکار سے اس سے ٹیکس لیتی ہے کچھ زیادہ اس سے کوئی بہت نقصان کی بات نہیں ہے لیکن جو ایک زمانے میں بہت لمبی قطاریں لگتی تھی اور پورے دن دن بھر لائن میں کھڑے ہو کر اپنا سارا وقت یوں ہی گزار دیتے تھے اور آج اسی کو اسی کام کرنے کے لیے آج ایک دو گھنٹے کے اندر بلکہ ایک منٹ کے اندر سارا کام ہو جایا کرتا ہے اور ہم اس پورے دن گنوانے سے بچ جاتے ہیں جو ہم آج سے دس سال پہلے گنواتے تھے اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے ویب سائٹیں جو سرکار کے ذریعے سے ہمیں آسانی ہوتی ہے مثال کے طور پہ پیسے جمع کرنے میں ٹرانسفر کرنے میں ٹرازیکشن کرنے میں اس وقت پبلک کو بہت ہی آسانی ہوتی ہے